जैसे कि बच्चों की सही उम्र सीखने की जैसे हम तो क्या है की बचपन से ही जब छोटे थे उसी टाइम से टीचर से पेंटिंग बनाना सीखे तो उसी से जैसे कि हमें हमारे अंदर जैसे की कुछ पढ़ने पढ़ने लिखने लायक नहीं मतलब समझने लायक समझ नहीं थी और इसीलिए और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जैसे जैसे सीखते गए उसी प्रकार जैसे कि हम कोर्स वगैरह ट्यूशन वगैरह लेने लग गए तो इसी आधार पर हम मतलब एक आर्टिस्ट बन सकते हैं जैसे की अब जब छोटे बच्चे थे तो उस इतनी समझ नहीं थी जो जैसे मतलब जो टीचर्स पेंटिंग बनाना सिखाते हैं वैसे ही हम सीखते जैसे जैसे आगे की क्लास में हम पढ़ते गए जैसे ड्राविंग पेंटिंग वगैरह सीखते गए तो उसी आधार पर हम जैसे जैसे समझ आती गई तो वैसे वैसे हम सीखते गए तो जैसे कि हमें टीचर ने बहुत कुछ सिखाया और आगे चलकर जैसे की हम पढ़ने में और उसमें होशियार हो गए उसी प्रकार जैसे हमारे अंदर समझ आ गई तो उसी आधार पर हम एक ट्यूशन लेने लग गए और पेंटिंग अच्छी बनाना सीख गए तो इसीलिए हम एक अच्छे आर्टिस्ट अब बन सकते हैं जैसे की कोई भी पेंटिंग बनाना कोई भी कला जैसे बहुत सी ऐसी पेंटिंग है जो हम बना सकते हैं जैसे शेर की हुई या बिल्ली की चीते की इंसान की और भी सारी बहुत सारी पेड़ पौधे की और भी बहुत सारी पंटिंग हैं